हैलो नमस्ते मैम जी तुसें असेंगी बुलाए दा हा ते स्कूल ते कम्म ऐ तुस आक्खा दे हे कल्ल आयो ते सिलेब्स दे बारै ई सनागे की बच्चें किन्ना पढ़े दा अच्छा अच्छा आं मैडम जी असें युनिट वन दा सिलेब्स पूरा करी ओड़दा ते युनिट वन दे असें टेस्ट बी लेई लैते दे न ते किश बच्चे औंदे ते किश बच्चे नेईं पढ़दे न ते आं ते टी वन दा सिलेब्स बी अस कन्नै कन्नै करा नै आं सिलेब्स कंप्लीट यू वन दे कन्नै कन्नै टी वन दा बी अस कराने न ते आस्तै आस्तै लग्गे दे न करने बास्तै ते बच्चे बी पढ़ा दे ते अस बी पढ़ाने उ'नेंगी ते ते होर कोई ऐ ते किश होर मतलब कोई बच्चा पढ़ाना होऐ जां कोई सब्जेक्ट लैना होऐ ते उनेंगी सनाना होऐ ते होमवर्क बी दिन्ने होने उ'नेंगी घर करने गी ते उसी आं ते उसी केह् आक्खदे ते फिर उसी केह् आक्खदे ते तुस उसी आक्खदे नी की बच्चे सनादे हे की तुंदा नांऽ पुच्छा दी की बच्चें किन्ना किन्ना कीते दा में आक्खेआ आं मिगी बी बोला दी ही मिगी चेता भुल्ली दा हा सनाने ई इसी मैडमें गी की कोलै में आक्खेआ में हां फोन करियै सुनाई ओड़नी आं उनेंगी इन्ना इन्ना पढ़ाये दा बच्चे गी ते इन्ना इन्ना सिलेब्स असें पढ़ाये दा बच्चें गी आं ठीक भी हून असें टी टू दा बी कराना ते टी टू दा कराना ते ओह्दे बाद होई जाङन जेल्लै पेपर ते ओह्दे बाद चैक कराइयै क किन्ने नंबर आये दे कुंदे शैल नंबर आये दे कुंदे घट्ट नंबर आये दे न घट्ट आह्लें दे बच्चे बुलाई लैयो तुस ते जि'यां करना होग ते अगर उंदे घरें आह्लें बुलाना होग ते बुलाई लैयो ते पढ़दे ते हैन निं हैन ओह् इंया बी अं आहो उसी आक्खेओ आं बच्चे बच्चे निं पढ़दे हैन किश पढ़दे ते किश निं पढ़दे हैन